मेरे जीवन काल में बहुत सारे टेक्नोलॉलिकल जो बदलाव हुए हैं वो काफ़ी सारे हैं जैसे कि पहले टेलीविजन चलता था बड़ा वाला आजकल है जो एल ई डी टी वी आ गया है वो भी आसानी से टेक्निकल की वजह से ही वो आसानी से चल रहा है और काफ़ी दूर बैठे रिमोट से ही उसको चला सकते हैं हम और जो पहले है वो पंखे वैसे आते थे इलेक्ट्रिक जो पंखे है वैसे आते थे आजकल है जो है रिमोट वाले पंखे आ गए हैं और जो मोबाइल है उससे भी हमे टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ी है पहले बहुत छोटे मोबाइल होते थे अब बहुत बड़े फोर जी फाइव जी मोबाइल आ गए हैं इससे भी हमें टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे कुछ बहुत बढ़ावा मिला है तो पहले जो काम एक घंटे में होता था वो आज के समय पर दस मिनट में ही हो जाता है वो काम तो इस वजह से हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव हुए हैं